हून में गल्ल करना फेसबुक इंस्टाग्राम ते टवीटर में अपनी गल्ल सनां ते में तिनों यूज करना में बड़ा ऐक्टिव आं इ'नें चीजें च में बड़ा चलाना फेसबुक इंस्टाग्राम ते टवीटर गी मैं बड़ा फालो करना फालो तां करना कि मैं इक पालिटिकली बी जुड़े दा आं सोशिली बी जुड़े दा आं ते लोकें दे कम्म बी करना ते लेकिन मिगी सब थमां असान जेह्का माध्यम लगदा मिडियम लगदा कि इ'यै लगदा कुसै कन्नै जुड़ना ते फेसबुक इंस्टाग्रांम कन्नै जुड़ो कोई अगर तुसेंई खबर चाहिदी कोई पक्की खबर इंटरनैशनल होई गेई लोकल होई गेई नैशनल होई गेई सारी खबर तुसेंई टवीटर च थ्होई जंदी ओह् जानकारी मिगी लगदा टवीटर च फेक न्यूज नेईं चलदी फेक चलदी इंटाग्रांम ते फेसबुक पर होर तां चलदी कि लोक बड़े जल्दी फालो करदे टवीटर जेहके लोक न ओह् उ'यै करदे जेह्ड़े प्रोफैशनल लोक होई गे न मिगी जित्थै लगदा प्रोफैशनल लोक गै टवीटर जादा यूज करदे जिनेंगी कोई पालिटिकल जिंदा अजैंडा ऐ जेह्के पालिटिकल फालो जादा करदे होन ओह् जादा एह् यूज करदे अगर अऊं गल्ल करां फेसबुक ते फेसबुक च न्यूज अपडेट ते तुसेंई थ्होई जाग होर में आखना कि लाइव जियां मतलब किश किश होआ दा कुतै ते ओह् तुसेंई ओह्लै गै लब्भी सकदा होर मेरा आखना तिनों मतलब तिनों माध्यम इक दूए कन्नै जुड़े दे न फेसबुक इंस्टाग्राम ते टवीटर इक दूए कन्नै जुड़े दे तां जुड़े दे कि फेसबुक च जे तुस दिक्खगे न ओह् तुसेंई इंस्टाग्रांम च बी लब्भी जाना जे तुस इंस्टाग्रांम च दिक्खगे ओ तां फेसबुक च बी लब्भी जाना ते टवीटर च बी लब्भी जाना ते लोक जादा फेसबुक यूज तां करदे कि ओह्दे नै दोस्त बनी जंदे फैमिली जियां इक परिवार होंदा फैमिली होंदी उआं लोक इसी दिखदे इंस्टाग्रांम च बी लोक इंस्टाग्रांंम में आखना कि जादा यूज करदे यंग मुड़े न जेह्के जेह्के ताजा ताजा नमें नमें मुड़े न जिनें नमां नमां फोन थ्होए दा घरा ओह् जादा यूज करदे इंस्टाग्रांम फेसबुक ते टवीटर मेरे खयाल च इन्ने खास लोक यूज निं करदे करदे न लेकिन में आखना अगर मेंं अपन जम्मू दी गल्ल करां ते इन्नें लोक यूज निं करदे गल्ल ते फेसबुक दी करां ते फेसबुक लोक इक माध्यम ऐ कि इक लोक दस्सने आस्तै बी करदे कि कोई केह करा दे अगर पालिटिशन दी गल्ल करां ते पालटिशन कोई अगर अच्छा कम्म करदा ओह् उत्थै पांदा फेसबुक च सौ बंदे जां जिन्ने बी मैं आखना केह् जारां लोकें ई लभदा कि कोई कम्म करा दा कोई अगर कोई गल्त कम्म करा दा तां बी लोक दिखदे कि लोक पाउड़दे कोई गल्त होए केईं मसले हंदे लोकें दे बिजली पानी ते सड़क एह् लोक पाई ओड़दे कि अज्ज साढ़ै बिजली निं ऐ ओह् निं ऐ एह् निं ऐ ते लोक बड़ा किश करदे अऊं गल्ल करां कि लोक कि'यां यूज करदे इसी फेसबुक लोक अच्छे माध्यम आस्तै बी यूज करी सकदे जियां कि अऊं आक्खां कि लोक जेल्लै कोई ब्याह् फंक्शन होंदा लोक ओह् बी पांदे फेसबुक मैं आक्खना कि हून अपनी जेह्की अपनी अपनी लाइफ ऐ लोकें दी ओह् लोक अज्ज कल इयां करदे दस्सदे फेसबुक लोकें गी कियां दस्सनी भई फेसबुक च पाई ओड़ी इंस्टाग्रांम च पाई ओड़ी तां लोक जादा यूज करदे होर टविटर लोक यूज करदे न्यूज आस्तै फेसबुक च बी न्यूज आंदी इंस्टाग्रांम च बी आंदी इंटाग्रांम में आखना घट्ट आंदी लोक फालो घट्ट् करदे फालो करना पौंदा न इक दूए गी दस्सना दिक्खना पौंदा दुए दोस्त बनना पौंदा फेसबुक च बनना पौंदा ते में सोचना इंस्टाग्रांम च लोक दोस्ती जादा रखदे मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ जादा ओह् नि जादा डिस्कलोज निं करदे आक्खी सकने आं अस लेकिन फेसबुक च बंदा फिर ही पांदा कुत्थै जा दा केह् करा कोह्दा ब्याह् कुदै केह् ऐ कोई मरा दा कोई जिआ दा सारे लोक कुत्थै दिखदे फेसबुक उप्पर गै दिखदे होर कोई कुसै नै इंटरनैशनल न्यूज दिक्खनी होग कि केह् चला दा केह् ट्रेंड चलै दा ऐसी कोई न्यूज होंदी न ट्रैंड केह् चला दा लोक फिर एह् दिखदे टविटर खोलदे